हॅलो सर म्हुगे हो फोन म्युनसिपाल्टीन लागला जाल्यार हांव विचारूं सोदतां की तुमगे गार्बेज कलेक्शना तुमी केन्ना येतोले जोर तोर तुमी म्हाका फोन करूंक सोदताय जाल्यार हो म्हुगे नंबर वान टू थ्री फोर जात तितले बेगीन म्हाका कॉल करचें आनी तुमगेलो रेस्पोन्स कित तो म्हाका सांगचो